अ' आइ ओइ चिनिमा नायहैनो होन्नायखौ होन्दों थां ओ सोर सोर थांगोन बर' बाजाराव थांनाया जोंहाबो थांगोन साथामसो आमफ्राय नोंस्रालाय दे थांसै पिर पिलिजों

दे भाह्रा हमना थांसै भाह्राया ओरैनो दुइछ'सो लागोननो

टिकेटआबो एक छ'वानोनो माथो अ' मेथाइफोर जानो साहाफोर लोंनो लादो एसे

ओरैनो आमफ्राय सि गुदुंफोर गान्नाय जोमनाय लाफादो दा थांनोसै ओरैनो आट्टासोआव मोनानि जायै लोङै थांनोसै दोननो बिनजायो लोगो लाग्रो नायनाय थांसै जनो थांनायाथ' जोंहा ओरैनो साथाम जागोन दे होमबा आइ ओंखारनानै फैदो ओं दे दोन्थ'